ارے یار وہ مجھ کو پی ایم کے وائی ڈیٹا بیس میں جو ہے نام چینج کرانا ہے تو مجھ کو کس طرح سے کیا کیا اس کے اندر دستاویز لگیں گے کیسے وہ پی ایم کے وائی میں جو ہے میرا نام تبدیل ہوگا ٹھیک ہے مجھ کو پی ایم کے وائی میں بائی ڈیٹا بیس میں جو ہے اس کو اپڈیٹ کرانے کی ضرورت ہے کیونکہ مجھ کو ان چیزوں کی ضرورت پڑ رہی ہے تو مجھ کو یہ پتہ چل سکے کہ اس کے اندر کیا کیا دستاویز لگیں گے تو میرے لیے بہتر ہوگا